हैलो ओला मां रोशनी थी ॻाल्हायां मां थोरी देरि पहरियां हिक ओला बुक कई हुई जंहिंमें मुंहिंजो पिकअप जो एड्रेस राम नगर जो हुयो रामनगर जो एड्रेस ॿ हज़ार ॿ सौ टे प्रीतम अपाट्मेंट सिंधी समाज भवन जे साम्हूं सिन सिंधी कॉलोनी उतां मूंखे पिक करणो हुयो पर मूंखे ओचितो ई स्टेशन वञिणो पियो जंहिंजे करे तव्हांखे हिक रिक़्वेस्ट आहे त मुंहिंजी पिकअप जो एड्रेस चेंज कंदा ऐं मूंखे स्टेशन तां पिक करे मुंहिंजे ॿिए लोकेशन ते जिते मुंहिंजी ॿी लोकेशन नवसारीअ जी आहे उते मूंखे ड्रॉप कंदा मुंहिंजो कम हिते हाणे पंद्रहं मिंटनि में पूरो थी वेंदो त तव्हां पंहिंजे ड्राइवर खे हिते मूंखे पिक करण लाइ सॾु कंदा हीअ मुंहिंजी रिक़्वेस्ट आहे थैंक्यू